आमच्या वाठारांत एक खूब पुरातन अशें शिवाचें मंदीर आसा श्री मल्लिकार्जून मंदीर शिवाचें देवूळ आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत सोमार वो खूब व्हडल्या उत्साहान मनयतात खूब वेग वेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हांगा देवाच्या दर्शनाक येतात दर सोमाराक हांगा शिवाचेर अभिशेक जाता त्याच बरोबर दनपारचो महाप्रसाद आसता आनी सांजे वेळार देवाची पालखी देवा भोंवतणी जावं देवळा भोंवतणी भोंवता अशे वेळार सगळें लोक ह्या पालखे बरोबर वतात पालखी जातकूच जेन्ना ती पालखी परत देवळांत येता त्या टायमार ती देवळांत परत पावतकीच सगळे लोक एका बरोबर थंय बसून शिवाचे स्तोत्र म्हणटात ती पालखी जावचे पयलीं देवळान खूप बरें अशें भजनूय म्हणटात सगळें लोक हातूंत वाट वांटो घेतात आनी ताच्या नंतर पालखी ताच्या नंतर तें शिवाचे स्तोत्र म्हळें वता आनी मागीर देवाची आर्त जाता आर्त जावन सगळ्यां आयिल्ल्या लोकांक म्हाप्रसाद आसता आनी तो घेवनच लोक सगळे आप आपल्या घरा कडेन वतात शिवाचें मंदीर आशिल्ल्यान जशें हांवेन पयलीं म्हळें की सोमार वो खूब उत्साहान हांगा मनयतात तशेंच आनीक एक हांगाची एक धार्मीक परंपरा म्हळ्यार आमची पालखी हांगा आमकां लागीं जो दर्यो आसा त्या दर्याचेर आमचो देव न्हावपाक वता अशी हांगाची एक परंपरा ती दर्यार वता आसतना ह्या वाठारांतले खुबशे लोक त्या पालखे बरोबर चलत वतात जवळ जवळ णव ते धा किलोमिटर जावं आमी एकूण जर पळयलें जायत जाल्यार येवन वचून तेरा किलोमिटर इतलें हें डिस्टन्स आसा हें अंतर आसा तर खुबशे लोक ह्या पालखे बरोबर वतात दोनूय देवळाचे पुरयत जावं जे वाजंत्री आसात ढोल ताशो घेवून जे वतात आनी देवाचे ह्या देवळाच्या संबदीत जे बाकिचे सेवेकारी आसात ते सगळें जाण ह्या पालखे बरोबर त्या दिसाक वतात फांतोडेर पालखी पांचांक सुमार देवळा कडल्यान भायर सरता आनी प्रत्येक ठरिल्लीं जी घरां आसात त्या घरां मुखार रावून प्रत्येक घरांतले लोक देवाक पालखेक म्हणून थोडीं फळां असो तांचो जो कितें परंपरात प्रसाद फुलां जी आसात तीं देवाक अर्पण करतात अश्या वेळार सगळो रस्तो सजयलो वता सगळो रस्तो धुतलो वता सुंदर रांगोळ्यानी सजयतात खुबश्यो लायटी पताको रस्त्याचेर दिसतात फुलांच्यो माळो आसतात फुलांच्यो रांगोळ्यो आसतात आनी खूब बऱ्या तरेन देवूळ ते त्या दर्याची जी वाट आसा ही सगळी वाट सजयली वतात ताच्या नंतर जेन्ना ही पालखी त्या घरा लागीं पावता तेन्ना फुगोट्यो वाजयतात खूब लोक ताच्या नंतर तातूंत सहभागी जातात आनी ही पालखी अशें करत करत करत करत आपले ठरिल्ल्या वाटेन त्या दर्या मेरेन पावता आनी दर्याचेर खूब लोक थंय दर्शनाक राविल्ले आसतात देवाचें दर्शन घेवून थंय त्या दर्यान न्हांवप अशी एक हांगा प्रथा आसा त्या दिसाचें न्हाण हें खूब खूब बरें अशें मानलें वता आनी त्या दिसा खूब लोक मुद्दम त्या दर्याचेर न्हांवपाक निदान तें उदक आपल्या आंगार फाफुडचें म्हणून तें येतात त्या जाग्यार त्या दिसाक खूब गर्दी आसता जात्रे बशेन तो जागो त्या दिसाक जाता ताच्या नंतर जेन्ना ही पालखी त्या दर्याचेर पावता तेन्ना हे सगळें लोख देवाचें दर्शन घेतात थंय न्हातात आनी ताच्या नंतर सगळें लोक थंय न्हांवच्या पयलीं देवाची पालखी म्हळ्यार देव त्या दर्यान पयलीं न्हाता आनी ताज्या फाटल्यान मागीर हे लोक दर्यान वतात आनी अशें जावन एक वर देड वरां भितर ही पालखी परत देवळान येता अशी ही हांगाची परंपरा खूब उत्साहान ही धार्मीक परंपरा लोक मनयतात